जी हाँ बाल और त्वचा की देखभाल के लिए हम अपने गाँव में प्रसिद्ध कुछ घरेलू नुस्खे हैं उन्हें अपनाते हैं जैसे कि यहाँ पर मुल्तानी माटी लगाते हैं हम पहले तो लोग मुल्तानी माटी से अपने सर भी धोते थे और जैसे बाल भी धोते हैं थे और त्वचा भी मुंह पर लगाकर सोते थे आज भी कुछ लोग बालों को मुल्तानी माटी से ही धोते हैं त्वचा पर लगाते है त्वचा निखर जाती है और उनका कलर साफ़ हो जाता है यहाँ पर यह घरेलु नुस्खे बहुत ज़्यादा अपनाए जाते हैं एवं यहां पर मिट्टी से मुँह सिर धोया जाता है एवं दहीं भी लगाया जाता है जिससे स्किन गलो करती है ये आदि नुस्खे यहाँ पे अपनाए जाते हैं